गुड आफ्टरनून जी जी मैम आपको अकाउंट क्यों बंद करवाना है मैम कुछ टेक्निकल इशू आ रहा होगा इसलिए मैम आपकी जल्द से जल्द रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी इसमें अकाउंट बंद करवाना मैम आपको पहले तो ऐप्लीकेशन देनी पड़ेगी वो आपकी ऐप्लीकेशन तीन महीने में एप्रूव्ड होगी उसके बाद आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और अगर आपको एकाउंट चालू करना है तो मिनिमम आपको बारह सौ रुपये आपके अकाउंट में रखने होंगे

नहीं मैम पैसे हम आप आपकी रिक्वेस्ट जल्द से जल्द आपकी डी वी डी जल्द से जल्द हो जाएगी आप प्लीज़ थोड़ा वेट करिए कुछ टेक्निकल इशू आप कल आ कर एक बार फिर से करवाइए जी तो मैम आपकाे ऐप्लीकेशन देनी ही पड़ेगी आपकी वो तीन महीने में एप्रूव हो